हमरा सभसँ बढ़िआँ किताब जे छै रामायण लागैत छै जेनाकि ओहिमे भाए भाएके प्रेम आ भाए भैआरीके प्रेम आओर जे छै दिअर भाभीके प्रेम जे छै केना माँ समान मानल जाइत छै भाभीकेँ आर भी माए बापके प्रेम भी बहुत सारा जे छै प्रेम जे छै ओहिमे देखायल गेल छै आ जेना सिनेमाके बात छै तऽ सिनेमोमे जे छै रामायणे हमरा बड़ा बढ़िआँ लगैए आ ओहोमे इएह जे छै एक दोसरकेँ भावना जे छै बढ़िआँसँ केना सम्मान कएल जाय की केना कयल जाय एकरा बारेमे ई बढ़िआँसँ बतायल छै